ہلو مجھے حال ہی میں آپ کی ایپ کے ذریعے ایک آڈر دیا تھا جو منسوخ کر دیا گیا ہے میں رقم کی واپسی کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ براہ کرم اس رقم کی واپسی میرے ویلٹ میں کر سکتے ہیں جو میں نے اس آڈر کے لیے استعمال کیا تھا شکریہ